جی ہاں موجودہ حالات میں تشہیر اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا بہت سے طریقے ہیں اس وقت کی جو بات ہے وہ تمام زمانوں سے الگ ہے ہمارا وقت یہ موجودہ زمانہ ہر ایک زمانے سے الگ ہے اور ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دور شوشل میڈیا کا دور ہے آج کل کے دور میں تشہیر کے لیے اور اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے سامان کی خبر دینے کے بہت سارے راستے ہیں کیوںکہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس دور میں جب ہر ایک کے پاس موبائل ہے گھر گھر میں انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر گھر میں ہر ایک شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے سامان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے اسی طرح آپ نے اپنے سامان کو فروخت کرنے کے لیے ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں ٹی وی کے ذریعہ لوگوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعہ سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سامان کی اشتہار کو آپ گلی گلی چوک پر چوراہوں پر دو دوکانوں پر چپکا کر بھی زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دور بہت آسان ہے اس بات کے لیے کہ آپ اپنے سامان کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ان کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے کہ اک ایسا اشتہار میں میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا جو واقعی میں بہت بہتر تھا کیوںکہ اس کے اندر ایک بہت اہم پیغام تھا سماج سے بھید بھاؤ کو ختم کر کے آپس میں بہت پیار اور محبت میل جول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے سماج کافی ترقی کرتا ہے اور بھائی چارے کو تاقت بھی ملتی ہے اور سب لوگ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پورنیا ضلع میں بھی اس چھیتر میں آٹو اور گاڑیوں کے رکشوں کی مدد سے اشتہار کیا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی اچھی پیغام کے بارے میں لوگوں کے بیچ پہنچایا جاتا ہے اشتہار گاڑی ٹیمپو آٹو بس ٹریکٹر میں چپکا کر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے اور چاروں طرف خبر دی جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ اچھا ہے کہ برا ہے